मैं अपने गाँव और दोस्त बहन बेटियों जिसकी भी हो शिक्षा इसलिए देना चाहता हूँ और सभी को कहता हूँ कि शिक्षा पढ़ना चाहिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता है गाँव में कस्बे में चाहे शहर में कोई भी यदि हमारे बहन बेटी पढ़ती है तो इसे गौरव की बात है और उस पढ़ाई से बहुत ही तरक्की होती है जिसमें मेरा घर परिवार का बाल बच्चा जो भी है छोटे बड़े सबको ज्ञान प्राप्त होता है यदि घर की महिला पढ़ी हो घर की बेटी पढ़ी हो तो सब शिक्षादायक हो जाता है सबको पता लगता है नहीं शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो संस्कार घर की बदल देता है इसलिए पढ़ाई अत्यन्त जरूरी है और सभी को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए यानी शिक्षा में किसी को मदद भी करनी चाहिए जैसे कोई गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है उसको हमारी समाज में उसको पढ़ाना चाहिए कल्याण करना चाहिए उसको साथ देना चाहिए सपॉर्ट करना चाहिए ताकि वो भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए इससे क्या होता है हमारा गाँव में हमारा शहर में हमारा जिले में हमारे कस्बे में कोई भी मूर्ख ना रहे ये सोच हमारी होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को मैं यही कहता हूँ कि पढ़ाई से बढ़ के कुछ भी नहीं है पढ़ाई होता है तो सभी कुछ होता है पढ़ाई के लिए यदि सब घर में पढ़े हैं किसी घर में नहीं पढ़े हुए हैं मजबूरीवश उनको भी कुछ उपस्थित किया जाए जो पढ़े अनावश्यक तो नहीं पढ़ पाते हैं वो ये बहुत दुखद बात है कि उनके घर में कठिनाई के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं पढ़ना चाहिए और अन्यथा किसी को कहे कि हमारी पढ़ाई में प्रोब्लम है कितने ऐसे लोग भी हैं जैसे हम लोग मदद करना चाहते हैं कि पढ़ें पढ़ाई में जहाँ तक सपॉर्ट हो सपॉर्ट दे सकते हैं पढ़ाई के लिए कोई पीछा यदि कहता है कि नहीं पढ़ो तो ये गलत है और शिक्षा होगा तो प्रत्येक घर की तरक्की होगी प्रत्येक घर की उन्नति होगी और हमारा गाँव ठोला कस्बा शहर सबमें प्रकाश फैलेगा एक अलग कि शिक्षा है इस गाँव में शिक्षा है इस देश में शिक्षा है ये देश की भविष्य की बात है इसलिए पढ़ाई बहुत ही जरूरी है हर बच्चे को हर बहन को हर बेटे को हर बेटी को हर घर में हर महिला को पढ़ा होना जरूर चाहिए और पढ़ाई के लिए कोई यदि दबाव डाले तो ये गलत है इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई खास के शिक्षा जो है वो महिला को तो इतनी अधिक ही जरूरी होना चाहिए कि घर में महिला सभी बच्चे से ले के सयाना तक यदि वो पढ़ी है तो सभी को अलग ही व्यवहार होता है और अलग संस्कार आ जाता है पढ़ाई से ही पढ़ाई के माध्यम से ही सब कुछ होता है इसलिए बहन बेटियों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है और बहुत जरूरी होना भी चाहिए और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए रहना भी चाहिए